अगर में अपने होमटाऊन दी गल्ल करां ते मिगी लगदा ऐ कि साढ़ा होमटाऊन ऐ जेह्ड़ा इक्क मतलव अखनूर अखनूर ऐ होमटाऊन साढ़ा अखनूर ऐ अखनूर जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ी गै शैल जगह ऐ ते कन्नै मिगी लगदा एह्दे पर बड़ियां क्हानियां बी निर्भर न ते कन्नै जेह्ड़ी सब तू मेन गल्ल जेह्ड़ी ऐ ओह् तुसेंगी लोकें गी पता होना मतलब कि साढ़ा अखनूर बिच्च इक्क बड्डा दरेआ ऐ जेह्का चन्हांऽ चन्हांऽ दरेआ जेह्ड़ा बगदा ऐ ते चन्हांऽ दी होने दे कारण गै साढ़ी अखनूर दी जेह्ड़ी ऐ इक्क खूबसूरती जेह्ड़ी ऐ तां गै चन्हांऽ दरेआ दे कन्नै गै ते मिगी अपना अखनूर शैह्र अपने चन्हांऽ दरेआ कन्नै गै शैल लगदा क्योंकि दिक्खो जी मतलव साढ़ा जेह्ड़ा चन्हांऽ दरेआ ऐ ते एह्दे च इक्क ते एह् इक्क अज्जकल ते टुरिस्ट प्लेस बनी गेदा इत्थें मते दे मते पैह्लें ते अखनूर कन्नै मते दे मते ग्रांऽ बी जुड़े दे न एह्दा बाजार गै बड़ा शैल ऐ बजार शैल ऐ ते बजार च लोग बड़े बड़े दूरा ग्रांऽ दा आइयै ते लोक अपना जेह्ड़ा चीज़ां चूजां लैनियां होंदियां न सारा किश गै शैल लभदा ते फिर केह् अग्गें चन्हांऽ दरेआ दे कोल जाचै ते उत्थै इक्क पक्का डंगा जगह् दा नांऽ आंदा ते फिर ओह् टुरिस्ट प्लेस बनी गेदी ऐ साढ़ा चन्हांऽ दरेआ ते जेह्ड़ा साढ़ा अगर अखनूर दी गल्ल कीती जाए कि टुरिस्ट प्लेस जेह्ड़ी ऐ ओह् कीऽ ऐ इत्थें ते पंज छे जगह न जेह्दे कन्नै एह् बड़ा फेमस ऐ पैह्ला ते पक्का डंगा दूआ दूआ ऐ कि पांडव गुफा त्रिया एह्दे कन्नै गै साढ़ा गुरुदोआरा ऐ फ्ही उत्थें गै अपोजिट साईड जेह्ड़ा साढ़ा परशुराम दा मंदर ऐ इ'यां चारों दी इ'यां चारों गै इक्कै लाईन बिच्च न ते मतलब बड़ा गै इक्क खूबसूरत व्यूह् बनदा ऐ इक्क अगर अस रातीं कुदै जम्मू थमां आए दे होन मिगी लगदा कि एह्दी अपनी गै इक्क अलग पहचान लगदी ऐ जि'यां कि अस दिक्खचै कि अखनूर जेह्ड़ा ऐ अपने अगर ज्यादा गरमियां होन जां फिर किश मती गै गरमी प'वा दी होग ते बंदा केह् करदा कि शामीं सैर करने दे टाईम जेह्ड़ा ऐ अपना सारा टाईम जेह्ड़ा ऐ व्यतीत जेह्ड़ा इत्थें गै करदा ते ठंडी ठंडी शामीं जाओ अगर चन्हांऽ दे कंढै जाओ ते मिगी लगदा ऐ मती गै ठंडी ठंडी ब्हाऽ चला दी होंदी त्रैऽ चार रेह्ड़ियां बी लग्गी दियां होंदियां खाने पीने आह्लियां ते फिर बंदा सोचदा किश खाई गै लैचे ते दिक्खो साढ़ा अखनूर ते एह्दी पहचान गै किश होर ऐ ना अज्जकल ते गरमियां जि'यां थोह्ड़ी थोह्ड़ी ते इन्नी गर्मी ते निं ऐ ते जेल्लै सर्दियें दे बिच्च मिड पीरियड़ होंदा ते उत्थें उ'नें किश्ती दा बी थोह्ड़ा रक्खे दा होंदा लोक दूरै थमां आइयै इत्थें किश्ती दा बी लुत्फ लैंदे ते किश्ती पर जाइयै बंदा दिक्खदा सुनदा किश जाइयै फिर केह् उत्थें पांडव गुफा गै ऐ बड़ी गै प्राचीन कथा कि जि'यां इत्थें चार पांडव रौंह्दे हे ते कि इक्क सुरंग बी निकलदी ऐ जेह्ड़ी कश्मीर थमां जंदी ऐ अग्गें अज्जकल ओह् रस्ता बंद होई चुक्के दा ऐ ते किश केह् आक्खदे जेह्ड़ी साढ़ी केह् आक्खदे पांडव गुफा ऐ अगर अस कुदै विज़ट करचै जां कुतै जाचै ओह् उस पांडव गुफा च ओह् इन्नी ठंडी ऐ बड़ी ज्यादा ठंडी ऐ मतलब मिगी लगदा कि उत्थें रौंह्ने दा किश होर गै इ'यां केह् आखदे जाना दा किश होर गै मज़ा आंदा कन्नै गै कन्नै जाचै ते थोह्ड़े जेह् डिस्टेंस पर अगर जाचै ते गुरूदोआरा आई जंदा सिक्ख भाइयें आस्तै ते बड़ा गै शैल ऐ कि इक्क धार्मिक रिलिजस प्लेस बनी गेदी ऐ कन्नै गै कंढै दरेआ बी एह् ते फिर मीं लगदा कि ओह् बड़ा गै अलग अलग व्यूह् बनी जंदा इ'यां करियै जाओ इत्थें दिक्खो सुनो कि केह् चीज़ां न कन्नै अपने चन्हांऽ दा बी मज़ा लैओ इ'यां करियै ते फिर ओह्दे सामनै इक्क परशुराम दा मंदर बी ऐ ते जि'यां परशुराम दा मंदर ऐ ते ओह् बी बड़ा बड्डा बनाए दा इसलै ते बड़ी गै शैल कारीगिरी होई दी ओह्दे पर ते में अपना जेह्ड़ा शैह्र ऐ तां गै शैल लगदा कि एह् इक्क साईड पर बी पौंदा ते बड़ा अच्छा एह्दा व्यूह् बी ऐ ते सारें गी अपने होमटाऊन कन्नै प्यार होंदा गै होंदा ऐ ते बस में इस्सै करियै जेह्ड़ा ग्रांऽ जेह्ड़ा अपना शैह्र ऐ इक्क निक्का साढ़ा कस्बा जिसी अखनूर आक्खदे न तां गै मिगी बड़ा शैल लगदा ऐ धन्नबाद तुं'दा